ऑनलाइन करै तऽ कहलक टाका एतै अथि कर ऑनलाइन करहिन तऽ टाका तऽ अथि कटाबही नहि जमीनके तऽ कतेक छै जमीन तऽ इतना जमीन ओ हिसाबसँ तोरा पैसा एतौ तऽ खादके गहुँमके आ धानके सभटा ई मिलाजुला कऽ सभटा इकठ्ठे तोरा एतौ ऑनलाइन करबिही तब ने पैसा एतौ खेती गृहस्थी करैमे बड़ा भीड़ होइ छै सरकार मदति करै छै आब कतेक मदति करतै ऑनलाइन करबिही तब ने नंबर खाता नंबर देबही तब ने एतौ पैसा ऑनलाइने एतौ पैसा खेती करैमे नष्ट भए जाइ छै गृहस्थके खादमे ततेक पैसा लागै छै सात आठ सए टाका बुरिए जाइ छै खाद गिरबै लाबैमे आ तब गिरबैमे तब हेतै पटौनी तब एतै जनकेँ देल जेतै मामूली छियै ईसभ काज सरकार तऽ खाद बीज दऽ देतै तब सरकार पैसा देतै पब्लिकके लोकके लिए बहुत मदति करै छै सरकार तैँ तऽ सरकारके नाम होइ छै बिहार सरकारके लऽ कऽ तब ने ई दुनिआँ चलै अथि चलै छै बिहार सरकारके लऽ कऽ खेती पथारी करू बड़ा नीक चीज होइ छै खेती पथारी जितना गृहस्थके लागै छै उतना जनोके लगै छै मजदूरी सर गृहस्थके काज हेतै तब ने घर जेतै धान आ नहि करतै तऽ जेतै गृहस्थके घर धान जनके अपना बोनि भेलै आ ओ ओकरा अपना बोनि खूनकेँ पसीनाकेँ जरा कऽ एकदम तब अपना तब अपना बोनि होइ छै तब घर जाइ छै घर जाइके बाद तऽ फेर खेलक फेर भागल दुःखकेँ दुःख नहि बुझै छै पानिकेँ पानि नहि बुझै छै रौदाके रौदा नहि बुझै छै तब ने जाइ छै आ ई पेट कतेक टाके बड़का बारी भारी चीज छियै ई पेट खातिर कुछ भी कए सकै छै अपन तऽ तब ने बाहर तऽ पैसासँ बहुत किछु कोशिश करै छै लाबैके आ एतय तऽ कए नहि सकता कहलक बाहरसँ पैसा कनि आबैमे अथि कनि समय लागि जाइ छै अहाँ लए कऽ काम करू तुरन्त पैसा हैत आ काटबै तब ने बाहरके पैसा एतै तऽ ऋणी आ महाजनकेँ देबै टाका ई घरके अथि जे धान रहलै तऽ धियापुता खेतै भरि साल कहै छै लोक तऽ राख तू दू तीन गो थान अनाज रहैए तऽ धियापुता भरि साल खेतै ककरोसँ माँगय नहि आ भूखल नहि रहए सही सलामत रहए खाए